गांवनि जे नंढी नंढी जॻहियुनि जे ॿारनि खे काफ़ी फ़ाइदो थियो आहे जेको हुन में सरकारु फ्री जा स्कूल खोलिया आहिनि फ्री में उन खे युनिफॉम ॾींदा आहिनि उनखे मुफ़्त में जेको आ रोटी ॾींदा आहिनि मुफ़्त में दवाऊं ॾींदा आइन मुफ़्त में उन्हनि खे जेको आहे ट्रांस्पोट ॾींदा आहिनि इन में छा आहे की नंढनि नंढनि शहरनि में नंढा नंढा स्कूल कॾहिं कॾहिं त मां ॾिठो आहे कि वण जे हेठा बि खोलियो आ ऐं हुन में गांओ जा ई कोई टीचर वॾा जेके थोरा घणा पढ़ियल लिखियल मतिलबु मां माण्हू आहिनि न उहो टीचर जो कमु कंदा आहिनि ऐं ॿारनि खे पढ़ाईंदा आहिनि इन सां छा आहे कि असांजी कंट्रीअ में काफ़ी आहिस्ते आहिस्ते बांड्रा काफ़ी तरक़ी थी वई आहे पढ़ाई में जिते कुझु टाइम पहिरियों त गांव जा ॿार जेको आहे सॼे रस्ते ते वेही मिट्टी खाईंदा हाणे छा आए सरकार जी इहो मतिलबु बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो इहा स्कीम आई आहे इन सां काफ़ी असांजियूं नौजवान छोकिरी जेको आहे नंढी नंढी छोकिरियूं पढ़ाई कयूं त कीअं ईअं बि एतिरो बि मां ॾिठो आ की ॿार अहिड़ो पढ़ सुठी पढ़ाई करे वेंदा आहिनि की अॻियां वञी करे जेको आहे काफ़ी मतिलबु तरक़ी कंदा आहिनि काफ़ी सुठी प पैसा कमाईंदा आहिनि ऐं पंहिंजी ज़िंदगी ॾाढी सरल तरीक़े सां कटींदा आहिनि जेको आहे अगरि ईअं स्कीम न हुजे आहे त ॾाढी दिक़त थिए आहे सरकारु ॾाढी

काफ़ी ॿार माण्हू पंहिंजी बेटी खे पढ़ायो आहे ऐं बेटी वञी अॻियां वञी तरक़ी कई आहे ऐं दुनिया सां जेको आहे पूरो मुक़ाबिलो कंदी आहे